रांदतना हांव जतनाय घेतां ती म्हटल्यार सगळ्यांत पयलीं जें आसा खंयसरूय आसूं ती रांदता ती सुवात जी आसता पय ती सदांच निवळ रावपाक जाय कित्याक मागीर जुल्ली बी जायना जर तो ओठो आसा रांदपाचो ओठो हा तर तो सदां जो आसा तो साफ करून दवरलो रातचो जावं आनी साफ करून दवरलो की ती मागीर जुल्ली बी थंय तयार जायना तशेंच मागीर दुसरी गजाल म्हणजे जेन्ना आमी गॅसी कडेन काम करता जेन्ना आमी गॅसी कडेन काम करता उज्या कडेन काम करता तेन्ना आमी एक सावधानी बाळगुपाक जाय कित्याक पायप पायप सारकें चॅक करपाक जाय गॅस लीक जायना तें चॅक करपाक जाय हीं दोन खूब म्हत्वाच्यो गजाली आसा जी आमी रांदतना सदांच एक अशें फोलो करपाक जाय आनी एक गजाल म्हणजे जेन्ना रांदता तेन्ना जें आसा तें सदांच जें आसा तें एक निवळ निवळ उदक घेवंक जाय म्हणजे निवळ उदकान आमी म्हणजें कसलेंय उदक वापरपाक जायना सदांच रांदतना बरें उदक साफ उदक जें आसा तें घेवपाक जाय मागीर जी भाजी जी आसा ती सारकी पळोवन घेवपाक जाय रांदताना कसल्याय कसली भाजी न्हू सारकी बरी आनी खुबशे जे आसा ते कॅमिकल्स वापरून जे आसा तें करता जाल्यार कॅमिकल्स वापरून जे आसा ते भाज्यो बी करता जाल्यार ती आमी उदकांत घालून मीठ विनेगर घालून तें दवरपाक शकता जाणें करून जें आसा तें पॅस्टिसाइड जे आसा ते कमी म्हणजे ते सुट्टले म्हणजे ते ना जातले वा ते वॉश जावन वयतले पॅस्टिसाइड आसा ते तशेंच मागीर ती बरी करून धुवून जी आसा ती वापरूंक जाय मागीर जें कितेंय कडधान्य घेता जावं भाजी घेता जावं आनी कितें घेता तें सदांच जें आसा तें बरें तरेन जें आसा तें बारीक कट करून बरें तरेन शिजोवपाक जाय कित्याक एकदां जेवण बरें तरेन शिजयलें काय तें पाचन करपाक जें आसा तें बरें पडटा मागीर जेवण जें आसता तें कसलेंच म्हणजे पयलींचें जें आसा तें तेल वापरूंक जायना म्हणजें सदांच जें आसा तें नवें जें आसा तें तेल आमी वापरपाक जाय एकदां जर आमी तेल म्हणचे हीट केलें तें परत आमी जेवणाक वापरपाक जायना कित्याक तें आमच्या आरोग्याक बरें न्हू तर दर फावटी जें आसा तें नवें तेल आमी वापरपाक जाय तशेंच जाता तितली जी आसा ती ग्रीन व्हेजिटेबलांचें जें आसा तें आमी वापर करपाक जाय म्हणजे जेवणांत जाता तितलें म्हणजे तांबडी भाजी मागीर मुळ्यांची भाजी पालक अशी सारकी जी आसा ती जेवणांत जेवणांत आमी तेंकां वापर करपाक जाय तसलें तरेचें जेवण करपाक जाय आनी जाता तितलें जें आसा तें तेलाचें तळिल्लें जें आसा तें कमी म्हणजे कमी करपाक जाय आनी कमी तेल जें वापरून जें आसा तें आमी जाता जाल्यार कमी तेल वापरून जें आसा तें जेवण करपाक जाय मागीर कमी तेलान केल्यार तितलेंच म्हणजे आयज जी आमची लायफ स्टायल आहा तेका तितलें बरें जातलें म्हणजे आमची व्यायाम जायना आनी कितें जायना तर जेन्ना आमचें हेल्थी फूड आसतलें तेन्ना आमचें बरें आरोग्य उरतलें तर हें सगळें गजाली जें आसात तें रांदताना लक्षांत दवरप खूब म्हत्वाचें आसा आनी सदांच जो आसा तो सगळें काम जालें काय क्लीन करप आपलो ओठो निवळ दवरप आनी जाणें करून जोल्ले जावचे ना मागीर तें जें आसा तें दुयेंसां जावचीं ना तर अश्या तरेन जें आसा तें रान्नीच्या कुडींत किंवां खंयसरूय तुमी रांदता थंय ही जतनाय घेवप जी आसा ती खूब म्हत्वाची आसता